जी जी बोलू कोन फल लेबेके बा कइसन फल लेब आओर सेब अहाँके मिल जाइ आओर सओ रुपैए किलो कतना लेब आओर अहाँके बताइब तब ने केला हइ अमरूद हइ फल अनार हइ कोन फल लेबेके बा पचास रुपैये पड़य अहाँके लेल एहिमे कोइ छूट मिली नहि अनार कतना लेब अनार अढ़ाइए किलो लेब चढ़ाउ अहाँके लेल लगा देब वएह एक सओ चालीस रुपैए किलो कम कइसे करि देब अहाँ जाउ दोसरा दोकानमे पूछ लू कैसे दे रहल अइ सबके दोकानमे तऽ इएह रेट मिलै छै ने जइसे रेट मिलतै आगे अँ सेब सेब सेब एक सओ बीस रुपैए किलो अच्छा दस किलो लेबेके हइ तऽ दस किलो लेब ने तऽ अहाँके पड़ि जाइत एक सओ दस रुपैए लगा देम अहाँके लेल एक सओ बीस रुपैए सबतर मार्केटमे दाम बा अहाँके लेल एक सओ दस रुपैए लगा देम दस किलो लेम तब सेब भी देख लू ने सेब कइसन बा अहाँके सेब हर रेटमे सेब अलग अलग बिकै छै अनार अहाँके बोलली ने एक सओ चालिस रुपैए आओर किछु पबनि अबनी हइ का बड़ा महगा लै छी बड़ा कथीके पबनि करै छी अच्छा अहाँके शादी हो गेल अच्छा तऽ ठीक बा लगा देम अहाँके लेल दस बीस रुपैआ कम ओहोमे दस रुपैआ कम देब कोइ बात नहि हइ एक सओ तीस रुपैए लगा देम पहिले सामान देखू

आओर ज्यादा दाम नहि हइ अहाँके लेल लगा देब केला कतना लेबेके हइ

दुइए गोमे खाली सेबे अनार कऽ रहल छी आँ अच्छा ठीक है तो आइए दोकानपर आपको मिल जाएगा बढ़िआँ रेटपर दे देंगे ठीक है